हा इते राजस्थानी संस संस्कृति भारत जी मुख्य धारा खां त अलॻि आहे कीअं अलॻि आहे जे साउथ हिननि जे पासे उते घणी गर्मी न आहे लेकिन उते असांजे रजस्थान में ॾाढी गर्मी आहे जंहिंजे करे गर्मी जे हिसाब सां माण्हू बि हूअं ई हलंदा आहिनि हिते गर्मियुनि में जेके मले माइयूं आहिनि ऐं भाई आहिनि उहे सभु अहिड़ा कपिड़ा पाईंदा आहिनि जीअं असां शरीर खे चुबनि न सूती कपड़ा मौसम जे अनुसारु कपिड़ा पाईंदा आहिनि त उहो पंहिंजी मर्ज़ी खां राजस्थान में कपड़ा नथा पाए सघूं की भई कुझ बि पाइयूं मौसम जे अनुसारु हिते कपिड़ा असांखे पाइणा पवंदा आहिनि छाकाणि त गर्मी तमामु घणी आहे दुध खीर छाछ इहो सॼो ॾींहुं हलंदो आहे छाकाणि त इहो बि गर्मी जे कारण ई थींदो आहे ऐं खाइणु पीअण बि हिते जो सभ खां अलॻि आहे हिते राजस्थान में चटपटो खाधो ॿियनि पासे चटपटा खाधा न हलंदा आहिनि पर रजस्थान में तिखो ऐं चटपटो खाधो त बिल्कुलु खपे ई खपे उन खां सवाइ कमु न हलंदो आहे ऐं हिते घुमण फिरण जो बि घणेई थींदो आहे ऐं उहो बि मौसम जे अनुसार ई थींदो आहे हिते हस्त हस्तकला में बि घणेई माहिरु आहिनि हिते जेके कढ़ाई वग़ैरह थींदी आहे उआ बि हथनि सां थींदी आहे मशीनुनि जो इस्तेमाल कोन थींदो आहे हथनि सां सभु कयो वेंदो आहे मुर्तियूं उहे बि पथरनि जी मुर्तियूं बि हिते सुठी त तमामु सुठी तरह सां ठाहियूं वेंदियूं आहिनि उहे बि हथ सां ई ठाहियूं वेंदियूं आहिनि त हर कंहिं ॻाल्हि में ई राजस्थान पासे हिन पासे अस्त असांजी संस्कृति सभिनी खां अलॻि आहे ऐं अलॻि आहे त उन जो अलॻि ई मज़ो बि आहे ऐं हिते जा माण्हू बिल्कुल सब खां अलॻि बि आहिनि